हैलो आं जी तुसें फोन कीता हा तुसें जाना कुदै ई तुसें चार मीनार जाना अच्छा अच्छा आं में बेह्ला निं कल्ल ते में अज्जै लेई आक्खेआ की चार मीनार चली जाह्गे ते चलगे अज्ज फिर घुम्मनै गी जाह्गे अज्ज उद्धर ते होर तुसें कन्नै कुन्नै कुन्नै जाना घरा दा सारें जाना अच्छा अच्छाहोर कोई बंदा जा करदा ते असें पैसे बी उस्सै स्हाबै दे लैने ते जिस स्हाबै दे बंदे होङन ते जिस स्हाबै दा रस्ता होग ते भी उस स्हाबै दे घैंटे दे स्हाबै दे अस घैंटे दे स्हाबै दे बी अस लैने होने अस पैसे घैंटे दे स्हाबै बी लैने होने अस पैसे अच्छा अच्छा होर किश तुस उत्थें अगर घुम्मना होऐ अच्छा होर बी सनाई ओड़ो कुदै घुम्मना होऐ भी अग्गें पिच्छें भी में गड्डी रोकनी ऐ नी ऐ भी ते भी मिगी होरक कुदै बी आक्खा आने आस्तै की स्हानू बी लेई जायो किन्ने दिन बास्तै जाना तुसें इक्क दौ दिन बास्तै जां चार पंज दिन बास्तै अ अच्छा अच्छा होर तुसें किराया किन्ना देना एह् कोई पंज ज्हार रपेआ लैने होने उत्थें तगर जाने दा ठीक जाना ऐ थोह्ड़ा घट्ट करी लैगे थुआढ़े कोला घट्ट करी लैगे ठीक ऐ